ड्राइवरसँ हम पुछै छियै कहाँ पहुँचल छियै ओला जे छै एक बहुत अच्छा भी छै आओर कहाँ सँ कहाँ तक जाइ छियै जेना मुम्बइ सँ देल्ही ट्रेवल भी कर सकै छियै ओलासँ बहुत अच्छा सुविधा दै छै लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुवै छै जेकि जादा दिक्कत होइ छै महिला सबके जेन्ट्स के दिक्कत नहि होइ छै कुछ लोग ओलामे तऽ प्रॉब्लम कैर दै छै आजकल तऽ लेडिज भी ओला चलबै लागल छै जकरासँ कि ओला बहुत अच्छा सुविधा कम्पनी दए रहल छै टेक्सी बहुत ड्राइवर अच्छा चलबै छै किछु ड्राइवर तेज गाड़ी हाँकै छै आजकल तऽ आजकल तऽ हर शहरमे स्कॉर्पियो या गाड़ी भाड़ापर चलै छै किछु आजकल ऐपपर गाड़ी बुक करी कऽ तुरत जहाँ जाना छै तऽ जा सकै छियै ओला कैबसँ इधर पहिलो छै दिल्लीमे बहुत सारा कैब एलो छै जेकरा कि बहुत अच्छा सुविधा दै छै लेकिन रातिमे चलैमे ओलासँ महिला सबके दिक्कत हो सकै छै लेकिन महिलाके साथ जेन्ट्स रहै छै तऽ ठीक रहै छै जेकि ओलामे सुविधा अच्छा रहै छै आओर कहीं पर भी कोइ प्रॉब्लम नहि होइ छै रोड तऽ अच्छा रहबे करै छै सुनसान देखि कऽ किछु दिक्कत नहि होइ छै एकरासँ कोनो दिक्कत